आमची ही गोंयची भाशा कोंकणी खंय तरी रसातळार गेल्या ती आतां खंयी चल बँकीन चल तेंकां हिंदीन तेंकां कितें इचारले तेंका कयणा म्हणून सांगता हिंदीन उलय म्हणू सांगता आणी थोड्यांक बाबड्यांक हिंदी येयना ती मागीर कितें करतली हेंका तर कळना हिंदी आनी वयल्यान बँकीनी तेंकां काम दिला आमच्याच गोंयान रावोन तेंकां काम दिलां आणी आमचे बाबडे गोंयचे लोक तुका आसा कोणाक मागीर तो शिकललो कोण आसा तेंकां व्हरता बाबा एका मातशें आपलें कितें सांग म्हणू सांगता अशी करून ती आमची रसाताळा गेलली आसा परत आतां मागीर दुकानार गेली दुकानारूय हिंदी मारता सगले हांगा सगले भल्ला सगले भायले लोक तेंकां कोंकणी येयना तेंचे सगळे हे जाला तेंची सत्ता जाल्या आणी आमची हिंदू कोंकणी भाशा सगळी रसातळाय गेलली आसा ती आतां कशी तरी वयर काडूंक जायी एक तर आमी ही कोंकणीत उलोवपाचे सगल्यां कडे तेंकां कळो अत नाका कळो तेंका आमी आमचीच भाशा उलोवपाची आमची आमची कोंकणी भाशा आमकां आमची भाशा आमकां प्रिय आसा मागी आतां खंयी आतां आनी आमचो बाबडो तो गोंयकार शॉप घेवन बसला तेजे इल्लेशे शॉप आसा तेजे कडे सगली आमचो लोक मागीर तेका सोदूंक वयता बाबा किदें मागले तेंकां भायल्या लोकांक तुका कळना कितें दिवपाचें किदें हेका कितें म्हणटा काय म्हण तेंका कळना मागीर ते कोणाकडेन इचारूंक वयता हे म्हणजे कितें काय म्हणून ते मागीर सांगतात आमचेच लोक सांगतात अशें करून आमची ती भाशा रसातळा गेलली आसा ती कशी उबी करपाची किदें करपाची हे त्या परमेश्वराकूत खबर आसा आनी आतां किदें करपाचें आमकां कांय कयणा आमकां तर आमची भाशा खूब आमी तें सगल्यां कडेन कोंकणीत उलयता कोणीय आसूं कोंकणीत उलयता ते लोक भायले आसा ते तें कयणा म्हणून सांगता मागीर आमकां आमी मागीर उलयता तेंचे कडेन हिंदी तुडकी मुडकी आमकां येता तशी सांगता आमी तेंकां